ہاں مجھے ایک خواہش ہے کہ میں شاعر بنوں مطلب مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے میں اکثر لکھتی رہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے لکھے ہوئے سے سیکھیں اور مجھے یہی امید ہے کہ ایک دن میں شاعر بن سکوں گی ان شاء اللہ جیسے میں اپنی ایک شاعری سناتی ہوں جیسے کہ والد کا گزر جانا کوئی تھوڑا غم نہیں ہے انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے عمر سے پہلے